हॅलो हय हय हय कितें जाय आसलें तुमकां खंयच्यान उलयता तुमी आं बरें बरें सांगा किदें जाय आसलें कितले गे इसवण कितले किलो जाय धा किलो दोन हजार रुपया एक किलो आं पडटलो आनी किदें जाय दोन हजार रुपया किलो आज चलता आतां सद्द्या आमच्या मार्केटान बांगडे शंबर रुपया बांगडे शंबर रुपया मोटी सुंगटां पांचशीं रुपया किलो हय माणक्यो आटशी रुपया बारीक जाय जाल्यार आटशीं जाल्यार देड हजार मोट्यो माणक्यो लेफो आसा बारीक जाय काय मोट्यो जाय मोट्यो देड हजार किलो हय इसवण आतां म्हारग जालां मगे आतां तीच रेट चलता हय आतां म्हारग जाला सिजन न्ही होलसेलूत ही रेट भायर डबल रेट तेंची ती होलसेल रेट हांवें दिल्या ती सगली हय तुमकां जाय जाल्यार डिलीवरी दिता आमी पण एक्स्ट्रा चार्जीस लागतले तिजे फायव हंड्रेड लागतलें आं एक्ट्रा चार्जीस डिलीवरी जाय जाल्या हय हय ना ना आमचे रुलूच न्ही तो कायदोच एक्स्ट्रा चार्जीस दिवचेच पडटा तें खंयूय आसूं पयलीं एडवान्स दिवचें पडटलें आं मागीर हय आसा मागीर जी पे करूं शकता पूण पयली अर्दे एडवांस दिवचे पडटले आयचें आयज आयचें आयज इतली ऑर्डर कशी तर तुमी आदलें दिसा कशी तर तुमी आदले दिसा सांगपाक जाय आसलें फाल्यां सकाळीं कितल्यांक धा म्हटल्यार पावतली आमची डिलिवरी ना ना धांक जातली सारकी धा म्हटल्यार पावतले हय बरें बरें सारकें धांक सारकें धांक पावतलें आमची गाडी हा केन्ना येता तुमकां एडवांस दिवपाक हाफ हाफ हाफ पेमेंट करचो पडटलो हय पांच हजार धा हजार तरी करचें पडटलें अर्दें ना ना तशें जावचें ना हाफ पेमेंट करचोच पडटा हाफ पेमेंट करपाक जाय हांव तुमकां धाडटा सगलें तुम तुमी म्हाका हें करा वॉट्सॅप हांव करता तुमकां तेज्या म्हाका हाफ पेमेंट तुमी दिया आं जाल्यार ऑर्डर कन्फर्म जातली आं आयचें आयज दिता न्ही तुमी आं बरें बरें ओके